हम आपके दुकान से पिछले बार कुछ छः या चार पाँच मंथ पहले लैपटॉप ले गए थे डेल कंपनी का था और वो अभी कुछ अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा ना उसका साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है और डिस्प्ले भी उसका कुछ खास है नहीं अब उतना ढंग से काम करता नहीं है कीबोर्ड भी उतना सही से काम करता नहीं है तो अब हम आपके दुकान से कभी दूसरा कुछ लेने का सोच नहीं सकते हैं या फिर हम अपने किसी फ्रेंड किसी रिलेटिव को रिकमेंड भी आपकी दुकान का प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब एक प्रोडक्ट सही नहीं निकला तो दूसरा प्रोडक्ट का हम क्या मतलब सोच सकते हैं आपके यहाँ से लेने का पर ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट सही नहीं था एक तो दूसरा भी क्या सही क्या क्या कंफर्म होगा कि सही ही होगा आपकी दुकान का सामान तो आपको ये सब चीज सोच के पहले ही आपको बताना चाहिए था कि ये कंपनी नहीं लीजिए वो कंपनी लीजिए पर आपने तो कहा था कि ये कंपनी बहुत अच्छा होगा ले लीजिए ज़्यादा कुछ सोचिए मत